हल्लो जी चौक किजन चिकन जो कमु कंदा आहियूं असां चिकन कपिड़े वाले जी होलसेल मार्केट आहे मुंहिंजी

जी चिकन जूं साड़ियूं सूट लहंगा सभु मां ठराहींदो आहियां जी सभु ठाराहींदा आहियूं जी त जोड़जट में बि अथव और कॉटन में बि अथव और उन्ही खां पोइ लीलन में अथव क काफ़ी तव्हां अची करे तव्हां मुंहिंजी शोप ते अचो ऐं मुंहिंजो होलसेल कमु ई आहे एतिरी वेराइटी आहे की तव्हां ॾिसंदव उन खां पोइ सम्झ में ईंदुव कहिड़ी शइ जा आहे जी मुंहिंजो त घट में घटि पंजाह पंजाह हज़ारनि जो मालु त तव्हांखे वठिणो ई पवंदुव शुरूआति जी जी छो की मुंहिंजो वॾो कमु आहे वॾी स्किल में कमु कंदा आहियूं असां त असां पंजाह हज़ार खां स्टार्टिंग कंदा आहियूं होल होलसेल मार्केट आहे जी जी तव्हांखे वठिणो पवंदुव घटि हाणे भेण असल में असांजो व ॾाढो वॾो होलसेल आहे न त उन में त हिकु हिते लखनऊ इन्द्रांनगर में ई न कंदा आहियूं असां असांजा ॿाहिरि बि माल वेंदा आहिनि त स्टार्टिंग त तॾहिं के पंहिंजा सिंधियुनि जी हुन सां करण लाइ त सिंधी कोई असां सां कंदो आहे कनटेक्ट त उन्ही खे थोरो सो असां कनसेशन करे रखंदा आहियूं छो की सिंधियुनि जे करे जी तव्हांखे नईं शुरूआति करिणी त न

अछा अछा त तव्हां हीअं पोइ कमु कयो तव्हां घट में घट ट्रीह जो त वठिणो ई पवंदुव छो की हर वैराएटी तव्हांखे खणिणी अथव न थोरी थोरी वैराएटी ॾह ॾह पीस त खणंदव न त घट में घटि टीह जो त वठो टीह जो वठो सही रहंदुव तव्हांजे लाइ हा घट में घटि तव्हांखे वठिणो पवंदुव इन्ही जे करे छूट जि तव्हां पंहिंजी दुकान पहिले हल हा हा थोरी छूट मां ॾिंदीमांव मां पंहिंजे ऑफ़र ॾींदीमांव की हेतिरे ताईं हे ऑफ़र अथव हिन ते तव्हांजी शुरूआति अथव बुटिक ते त इन्हीअ लाइ मां ऑफ़र बि रखंदी आहियां जेके नवां कम कंदा उन्हनि खे असां ऑफ़र बि ॾींदा आहियूं जी तव्हांखे जॾहिं अचो तव्हां सदाईं अचो तव्हां ॾिसी वञो दुकान ते और कपिड़ो पसंदि करे वठो ठीकु आहे ठीकु जय झूलेलाल